मिक्स भेज हमरा बहुत पसन्द अइ मिक्स भेज सब्जी आओर सबसँ ज्यादा सब्जीमे हमरा मिक्स भेजे पसन्द अइ आओर ई सब्जी किछु खास लगै छै जाहिमे बहुत सारा मसाला दै छै बहुत सारा सब सब्जी डालल जाए छै हरा सब्जी जेनाकि बैगन सॉरी गाजर कोबी पत्ता कोबी शिमला बीन्स आलूसब जे दऽ कऽ मिक्स भेज बनाएल जाए छै लहसुन पिआज बहुत सारा टेस्टी टेस्टी मसालासब दऽ कऽ ई मिक्स भेज बनाएल जाए छै आओर एकर सुआदमे बहुत नीक होइ छै जाहिसँ कि ई खाइमे ज्यादा टेस्टी चटपटा लगै छै